अपने राज्य से बाहर मैं बंबई गई गई हूँ घूमने के लिए जिससे मेरा पति बुलाया कि आओ आ जाओ इधर थोड़ा घूमने के लिए मैं मैं इधर से कपड़ा उपड़ा अपना तैयारी की कपड़ा उपड़ा कुल भरी उरि मेरा टिकट निकला मेरा बेटा गया टेसन पर छोड़ने मेरा बेटा छोड़ने गया मुझे बिठाया मैं बम्बई तो पहुँच गई हूँ तो वहाँ पर गई तो मेरा हस्बैंड अकेला था क्या करेगा दिन भर गाड़ी चलाता था रूम एक दम बिखरा बिखरा हुआ था तब मैं उसको रूम धोई साफ़ की हूँ पूरा अच्छे ढंग से जहाँ गिलास बर्तन सब अच्छा से सफ़ाई की हूँ और बाद में खाना उना बनाई मेरा आदमी गाड़ी बाहर चलाता था रूम पर नहीं आता था दस ग्यारह बजे रात आता था तो उसी के लिए मैं खाना वाना बनाती थी और बाहर उहर कहीं घूमने ले जाता था जैसे गार्डन हुआ और जुहू चौपाटी हुआ है ये सब घूमने के लिए ले जाता था गाड़ी चला के आता था संडे को जब उनको टाइम मिलता था तभी मुझे घूमने के लिए ले जा रहे थे मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था उधर का उधर का देश भी बहुत अच्छा लगता था और ख़ूब अच्छा बंगला उंगला था अच्छा अच्छा लगता था और